ہیلو جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اجے سروسیز سے جی میں نے ہے نا کل آپ کے وہاں سے ٹیکسی بک کری تھی اپنے ایئرپورٹ جانے کے لئے جی تقریباََ چار بجے کے وقت میں نے آپ سے ٹیکسی بک کروائی تھی اور مجھے رات کو تین بجے جانا ہے ایئرپورٹ جی جی تو آپ مجھے بتا دیجیے آپ صحیح کس وقت پر پہنچیں گے ہمارے یہاں مجھے پک کرنے کے لئے جی جی سہی ہے تو آپ ڈھائی بجے تک آ جائیے گا رات کو جی جی صحیح ہے صحیح ہے